हेल' अ ओइ नोंनाव माबा मा मा मैगं दंब्रा आं मैगं नांगौमोनलै माबायाव लखिमपुराव लांनो अ हा मा मा होनदों अ अ अ

आं माने माबालै ओरैहाय सानजाहा लखिमपुर साइडाव माने मैगं बिराद सेल जायो बेखौ नोंनाव जुदि मैगङा जुदि बुरजा दङब्ला थारमाने नायनानै बिसिबां बिसिबां लायो मा मा दाम खालायो बिसिबां दं आं माने लांबाय थागोन ओमफ्राय नों रावनोबो हर नाङा आरो ना औ औ

दे आं जिखुनु जिखुनु माने सप्ताहै सप्ताहै सप्तायै सप्तायै लांगोन ओमफ्राय हजों हजोङै माने बायनाय फाननायखौ लानानै

अ दे हाब बुरजा बुरजा गायथारो नामाब्रा नोंलाय हाब सानफ्रामबो मावथारो नामा होमब्लालाय आं होमब्लालाय आं बाजाराव बाजाराव बायस्लायस्लाय नोंनावनो बोसोर बान्दाबाबो लायबाय थानोसैलै दामखो मिलाय मिलाय होदो नोंहाबो फैसा मोनगोन आंहाबो बेफार जागोन नङा होमब्ला अ अ बाजाराव लांब्लाबो खस्थ'सोलै गारि भारानिफ्राय मानिफ्राय नोंहा खस्थ'सो दङ नों बाजारावलाय मानो खस्थ'यै खस्थ' लांलाबायनो आंनो लांफैगोन ना गारि लानानै गारि लानानै लाना थांगोन आङो नोंलाय बेखौनो मा माथा जाबाय थादों जेन'बा अट' गंसे लाबोबाय बा डिआइ गंसे लाबोबाय खनसेयाव जा हायो बेखौ लांबाय फैसायाबो नगद बाखि बुखि गैया आरो आं मानि नगद नगद होनानैसो लांखागोन नालाय आंबो हजोंहाय नगदैनो फानहैगोन नालाय माने लखिमपुराव बिराद माने मैगं नांगौ जादों आरो ना खोनाबाय दे होमब्लालाय आङो माने नायनोसै नायनानै जबान खालामनोसै ओमफ्राय नायनोसैबो ओमफ्राय लोगो लोगो लाबोनाय बेबस्थाबो खालामसै आं होमबालाय आङो माने सानथामसोनि उनाव सानब्रैसोनि उनाव थांसिगोनदै जिखुनु रावनोबोल' हरथ'नो नांला नोङो मिथिबाय दोन दोन्थ'नोसै होमब्ला दै आंहा नै माने माने औ ट्रेन टाइम जाबायलै ट्रेनावसो आं लाङो नालाय ट्रेन टाइम जाबाय ट्रेना नै हनै बेल होबायानो स्टेसन हाबफैबाय माबार माबार गाखोथारनांगौलै ट्रेनाव नङाब्ला जाया ओरैनो फैसा मोनालै दे दोन्थ'नोसै दे